ना हमनाया जेखाइ खबाइदो ना जमा खालामो दै फोरानोब्ला मेचिन दै मेचिन लगायनानै थाव खरसा खालामनानै जोङो ना सारो बिनिफ्रायनो नाखौ हमनानै जोङो दै फोराननानै ना हमो बुहुद खस्थ' दङ जोंनि खामानियाबो एसे दै ना हमनायाबो मोनसे खामानि बिबो दै फोरानोब्ला जोङो नाखौ हमनो हायो गावनि खस्थ'जों खालामोब्ला गावनि खस्थ'जों मावोब्ला नाखौ हमनो हागोन जोङो दै सारोब्ला थाव खरसा जायो मेचिन गोदोरदो दै दै सारनांगौ जायो जोङो जेखाइ खबाइ लानानै रो जों मानसि हिसाबै साथाम लानानै मानसिफोरखौ लोब लोब लानानै जोङो ना हमनाय जायो बिनिफ्राय बे ना हमनायावनो जोङो मोनसे खामानि बिबो सरखारनिफ्राय जोङो जेबो मोनाखै सरखाराबो ना हमनायावलाय जोंनो मा होदों जेबो होआखै जोङो गावनि खरसा खालामनासो नाखो जोङो हमनो हायो बिनि थाखायनो सरखारा माबा मोनसे जोंनो हेफाजाबबो होनोबो नांगौ बिनि ना सारनायनि सुबिदाफोरखो मादि खालामोब्ला जोङो नाखो गोख्रै हमनो हागोन मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला जोंनिबो टाइम थाङो ना हमनाया बिनि थाखायनो ना हमनायाबो मोनसे जोंनि खामानि दायो जोङो दै फोराननांगौ दै सारनांगौ मानसिफोरखौ मानसि मोननो थाङा बिनि थाखायनो जोङो ना हमोब्ला जोङो